دنیا میں بہت سی ایسی کاروباری کہانیاں ہیں جو ہمیں سیکھنے کا موقع دیتی ہیں یہاں تین مشہور مثالیں دی جا رہی ہیں زومیٹو یہ کمپنی بھارت میں شروع ہوئی شروع میں یہ صرف ریسٹورینٹ کا مینو دکھانے والی ایک ویبسائٹ تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک بڑی فوڈ ڈیلیوری کمپنی بن گئی اب یہ دنیا کی کئی ملکوں میں کام کر رہی ہے اس کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو لوگوں کی ضرورت کو پہچانا اور سمجھا اور ٹیکنالوجی کا اچھا استعمال کیا امپیریل ناٹس یہ کمپنی بھارت میں قالین یعنی کارپیٹ بناتی ہے انہوں نے ہاتھ سے بنے خوبصورت قالین دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھیجنا شروع کیا ان کی قالین کا معیار بہت اچھا تھا اسی لیے غیر ملکی لوگوں نے انہیں پسند کیا اس طرح ان کا کاروبار بہت بڑا ہو گیا ورشکہ کلوتنگ بزنس یہ کاروبار ایک عورت نے اپنے گھر سے شروع کیا وہ خوبصورت کپڑے تیار کرتی تھیں پھر انہوں نے اپنی چیزیں آنلائن ویبسائٹ جیسے امیزون پر بیچنا شروع کر دی ان کے کپڑوں کا ڈیزائن الگ اور خوبصورت تھا اس لیے لوگوں نے خریدنے شروع کر دیے اور اب ان کا کاروبار بھارت سے باہر بھی پہنچ چکا ہے نتیجہ یہ ہے کہ ان مثالوں سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم محنت کریں کوشش کریں اچھی چیز بنائیں اور لوگوں کی ضرورت کے مطابق بنائیں تو چھوٹا کاروبار بھی ایک دن بہت بڑا بن سکتا ہے